ہلو سویگی مجھے نا ایک اسلم بٹر چکن کے یہاں سے ایک بٹر چکن چار سس شاہی سیخ کباب مٹن کے اور شاہ جی کی کھیر میرے ایڈریس پر ڈیلیور کر دو